हा जय झूलेलाल भाऊ हा हा मां तव्हांजे दुकान जे बारे में ॿुधो हो त मां इहो पई पुछन चाहियां त तव्हां वटि मूंखे थोरो ॻोडनि में सूर पेरनि जी खुड़िन में सूर रहंदो आहे त तव्हां वटि अहिड़ो कोई चंपल आहे जीअं जेके इंग्लिश में जंहिंखे ऑर्थोपेडिक वारो बेस चवंदा आहिनि उहो कोई चंपल ॾेखारे सघंदव या शू हूं मां शूज़ पाएण में बि इंट्रेस्टिड आ अच्छा हा अच्छा ॾेखारिजो मूंखे अच्छा अच्छा हूं ॾेखारिजो मूंखे मां ॾिसां

हा बसि मां पंजे मिंटे में पहुंचा थी पंजे मिंटे में अचां थी बसि हा हा जय झूलेलाल